साढ़े जम्मू कशमीर दे बिच स्हानू इन्ना होंदा कि साढ़े जम्मू कशमीर च केह्ड़े केह्ड़े साढ़े ड्राई फ्रूट न साढ़े कशमीर तों खरोट आंदे की नांऽ बदाम एह् अपना केसर साढ़े किन्नियां फसलां होङ साढ़े जेएंडके जम्मू एंड कशमीर च किन्ने लोग मैह्नत करदे होङन हून तुस पत्नीटॉप चली जाओ ते उत्थें लोग आलू उगांदे आलू उगांदे ते आलू बिकदे की के मैह्नत करियै होंदा ना सबकिश हून दिक्खो सारे मैह्नत करगे ते अग्गें किश बनेगा ना होर दूजा खरोट खरोट जेल्लै तोड़दे न इक्क कागज़ी खरोट होंदा इक्क तोड़ने आह्ला होंदा पता निं नांऽ भुल्ली गेदा मिगी कागज़ी खरोट होंदा उसी इंया हत्थ कन्नै टुटी जंदा किन्ना मज़ा आंदा जिसलै अस खरोट खन्ने आं ना आय हाय में आक्खां साढ़े जम्मू एंड कशमीर बिच इन्नी अच्छी सिटी ऐ ना साढ़ी इन्नी अच्छी कि स्हानू बाहर जानै दी कोई लोड़ निं ऐ असें एह् कदें निं सोचेआ की साढ़ा जेएंडके घट्ट ऐ साढ़ा जेएंडके इन्ना बधिया ना इन्ना बधिया अस जेएंडके लेई जान दे सकदे आं ते जान देई सकदे आं ते अपने भारत लेई अस कुछ बी करी सकदे आं स्हानू कोई आक्खै खरोट लाने अस खरोट लागे केसर आक्खै केसर लागे स्हानू मज़ा आंदा पर अस एह् दुआ करने आं कि साढ़े जम्मू दे बिच जेह्ड़ी जेह्ड़ी चीज़ां हैन एह् कदीं खत्म ना होये साढ़े जम्मू दे बिच पानी वॉटर पानी निं कदें जिंदगी च खत्म होए साढ़े जम्मू च कॉर्न जेह्ड़े पिज्जें दे उप्पर पौंदे न कनक किन्नी बधियै चीज़ ऐ कनक होन चावल अस कनक करियै चावल बनान्ने आं किन्ना मज़ा आंदा आंदा निं उऐ चीज़ ऐ में ताहीं आक्खा ना की जेह्ड़े साढ़े जम्मू च केह् नांऽ अपना बदाम बदाम बदाम किन्नी बधियै चीज़ ऐ किन्नी बधिया चीज़ ऐ ओह्दे किन्ने होंदे न बदाम खानै गी बी बर्डन निं सानूं मम्मी दिंदी ते दुद्धै पाइयै बदाम दिंदी कैह्ली दिंदी कि साढ़े बच्चे थोह्ड़े ओह् बनन स्ट्रांग बनन अगर अस ओह् चीज़ां नेईं खागे साढ़े जेएंडके दे बिच इन्नी बधी बधिया चीज़ां न ओह् स्हानू निं पसंद आनी ते फिर गल्ल करां दूनियां बड़ी होआ दी जेल्लै दुनियां बाहरो आंदी ऐ ते ओह्दे बाद घुम्मदी ऐ इत्थें वैष्णो माता जंदी ऐ उद्धरा चीज़ां बी ले्ई आंदे खरोट लेई आंदे खरोट बदाम कैसी कैसी चीज़ां लेई आंदे न बड़ा कक्ख लेई आंदे न घर लेई आंदे न साढ़े साढ़ी फसल ऐ साढ़े छड़े हून साढ़े फ्रूट्स फ्रूट्स च छड़े सेब साढ़े सिरीनगर सिर्फ सेब किन्ने बधिया सेब न होर सेब खाने कन्नै अच्छा होंदा ना सेब लग्गे दे सिरीनगर जाओ किन्ने सेब लग्गे दे अगलें फसलां लाई दियां तां फसलां अग्गें बेचदे न मैह्नत करदे न हून अस लौंग खंदे आं पैसे देइयै चीज़ लभदी इंया फ्री कुन दिंदा अज्जकल उनें बी ते पैसे देइयै लाई दी होनी ऐ ऐंही आक्खदे हून बाहर बी लोग आंदे न सिरीनगर आंदे न जम्मू आंदे न ओह् इत्थूं बी खरोट लेइयै जंदे न क्योंकि ओह् इत्थें आए दे होंदे ते इत्थूं लेइयै जंदे न बाहरा जात्तरी आंदे जम्मू दे बाहर दी जात्तरा आंदी ना एह् मचैल माता दे जंदे जात्तरा आंदी खरोट लेइयै जंदे ड्राई फ्रूट सारे ड्राई फ्रूट लैआंदे न कितना मज़ा आता ऐ यह चीज़ें खानै का ते बड़ा मज़ा आंदा एह् चीज़ां खानियां चाही दियां एह्दे कन्नै प्रोटिन लभदे न पॉवरां लभदियां पॉवरां निं अंदर होन ते पॉवरां निं होन ते असें करना केह् जिंदगी च तां आक्खदे जिंदगी च सब तू पैह्लें जेह्ड़ा साढ़ा भगवान ऐ उप्पर भोलेनाथ ते अग्गें घर साढ़े मां प्योऽ न भगवान साढ़े ओह्दे बाद होर दुनिया च कक्ख निं ऐ अस खाल्ली एह् आक्खदे आं साढ़े जम्मू जिन्नी बी फसलां न कदीं निं खत्म होनी चाही दियां इन्नी स्हानू उम्मीद ऐ कि जदूं तगर साढ़े मोदी साह्ब न कदीं साढ़े जम्मू च कोई रुकावट निं आई सकदी होर स्हानू बीजेपी उप्पर पूरा भरोसा ऐ मोदी साह्ब बड़े ही अच्छे बहुत ई अच्छे इन्सान न होर इंदी बजह कन्नै गै अज्ज सारे अगर एह् जेह्ड़ा अगर एह् जेह्ड़े बूह्टे कटदे अगर एह् गै कटी ओड़ो ते असें कियां जीऽ पाना ओह्बी ते जीआ दे ना अगर उनेंगी बी कटी ओड़ो ते असें तां साह् कुत्थूं लैना असें ते एह् इनेंगी निं कट्टना चाहिदा इनें सगुआं फसलां उत्थां गै उगाना चाही दियां ओएह् उग्गन ते अस अग्गें बधगे अगर एह् निं होन ते असें कुत्थूं बधना दिक्खो ना गल्ल जेह्ड़ी ऐ हून एह् फसल बूह्टे बधदे एह् पाप ऐ एह्बी ते जीआ दे ना पानी पिलाने ते जीआ दे ना हून अस मूल्लियां लानै घर मूल्लियां लाइयै मुल्लियें पर पत्तर असें घट्ट पत्तर बनदा ते पत्तर दे बाद मूली बनदी फिर त्यार होंदी ते फिर अस इसी खन्ने आं फिर ओह्दे बाद असें गोभी गोभी दा फुल्ल किन्ना बधिया होंदा ऐ गोभी अस लानै आं फसलै च पैह्लें निक्का जेहा लानै आं बीऽ च फ्ही ओह्दे बाद आस्तै आस्तै गोभी उगदी पानी देई देई शैल फुल्ल बनदा ओह्दे बाद पूरी कनाल च अपने फुल्ल फुल्ल होई जंदे न अस बेचने आं खन्ने आं कनक चौल चौल बी लानै आं मूंजी लांदे मुंजी सुनेआ होना मुंजी कियां लांदे आं पानी च जुताई करी करी स्हानू जुक्कां चिम्बड़ी जंदियां पैरें ई कम्म ते करना मैह्नत ते करनी गै होर लोग डरदे न मैह्नत असें ग्रांईं बंदे आं म्हाराज असल ध्याड़ी लान्ने आं शैल करियै सबकिश दिक्खना पौंदा होर साढ़ी सब तू साढ़ी फेवरेट जम्मू दी शान जेह्ड़ी मशरूम ओहो जेह्ड़ी साढ़ी मशरूम कियां उगदी ते लोग दिक्खेओ कियां तरसदे न ते कियां होंदी मशरूम ते किन्ना मज़ा आंदा एओह् चीज़ां बहुत बधियां होंदियां न एह् चीज़ां खाने कन्नै बहुत प्रोटीन बधदे न हून अस आक्खगे एह् निं खाना ओह् निं खाना हर्ट ते होंदा गै ना दुक्ख ते होंदा ऐ ना की घर आह्ले फसलां सलागै ते असें बी खानी ऐ होर दुनिया खंदी ऐ अस एह् आक्खनै आं की साढ़े जम्मू च कदें फसलां खत्म निं होना चाही दियां होर बस असें खुश रहना चाहिदा मोदी साह्ब जिन्ने तक्क ऐ एह् फसला हैन मोदी साह्ब जब जानगे ते एह् फसलां बी जानगियां इन्नी अस गारंटी चुक्कनै आं मोदी साह्ब नै बहुत कुछ कीता बहुत जादा फसलां हून फस लां लानै दे मौसम बी हैन हून असें मैह्नत करनी ऐ स्हानू पता कि मुंजी लानी कनक बड्ढना सबकिश करना बड़ा अपने आप च फील होंदा मां प्योऽ हून बजुर्ग होऐ दे हून असें मैह्नत करनी मां प्योऽ गी थोह्ड़े आक्खना मुंजी लाओ एह् करो जां ओह् करो होर बड़े फल फ्रूट न अम्ब अम्ब होइया ओह्दे बाद केह् अपना केह् बोलदे वेनाना केले होइये इयै बधी बधी चीज़ां केले होइये अंगूर होइये सब चीज़ां गै लोकें लाई दियां ते अस सब खन्ने आं मौसमी होई होर संतरे होइये अनार होइये अनार साढ़े जम्मू दी होर अस ब्ल़ड देन जन्ने आं ते औंदे होई अस अनार दा जूस पीन्ने आं कि एह्दे च ब्लड ऐ जिन्ना असें देना ऐ इक्क प्वाइंट दो प्वाइंट होऐ ना कुछ ऐ ना कुछ लाए दा ना फल फ्रूट ते खानै चाहिदे ना एह् एह् टेक्नोलॉजी ऐ एह् साढ़ी टेक्नोलॉज़ी साढ़ी टेक्नोलॉज़ी ऐ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एह् बहुत बधिया न होर अगर अस अग्गें प्रैक्टिस करगे ते असें अग्गें पुज्जी जाना साढ़ा डिस्ट्रिक्ट बहोत अच्छा ऐ साढ़े डिस्ट्रिक्ट अपना एह् पौंदा जेएंडके जां कठुआ सांबा सारे अपने गै न पर स्हानू इन्ना फील होंदा कि स्हानू मैह्नत करनी ऐ बस ते सर्दियें ई मिगी सब तू स्हेई चीज़ लगदी ऐ मशरूम ओह् मशरूम बधिया चीज़ ऐ इसी लाइयै खानै दा तड़करा लाइयै खानै दा किन्ना मज़ा ऐ एह् सोआद जेल्लै लगदा ना एह् साढ़े जेएंडके च गै लगदा बाहर बाहर लोग पता निं केह् केह् खंदे न असें भ्रावा जम्मू खुद फसल लाइयै खुद खन्ने आं दिक्खो आं किन्नियां बधिया चीज़ां होंदियां एह् फसलां लाना फसलां जेह्ड़ा लांदा उसी पता होंदा कियां फसल लानी होंदी किन्नी खुशी होंदी ऐ बस एह् दुआ करना कती साढ़े जेएंडके दे बिच कदें बी फसल दी कमीं निं होनी चाहिदी होर बस जै हिंद